दस्त ठीक करने के लिये हमारे गाँव में कई सारे प्रचलित घरेलू उपचार हैं जैसे कि नमक चीनी और पानी का घोल इसे दिन भर में आप पाँच से छः बार बनाकर इसका सेवन करें तो दस्त में आराम मिलता है इसके अलावा आप नींबू का रस का भी उपयोग कर सकतें हैं नींबू का रस हमारी आंतो को साफ करने का काम करता है अगर दस्त हो तो केले का सेवन भी बहुत अच्छा होता है और यदि आप केला खाना पसंद नहीं करते तो आप नारियल पानी भी पी सकते हैं क्योंकि नारियल पानी दस्त के लिए बहुत असरदार होता है और ये सभी चीजें अगर आपको नहीं मिल पा रहीं हैं तो आप लगभग दो गिलास पानी में एक चमंच जीरा उबालकर ठंडा करके उसका सेवन करें दस्त में ये भी बहुत फायेदेमंद होता है